हमारे जौनपुर जिले के स्वास्थय सेवा काफी अच्छी है हमारे यहाँ से दस किलोमीटर दूर पर एक सरकारी हॉस्पिटल है जिसमें हम देखने है कि काफी लोग उसमें काफी हद तक काफी भीड़ होती है

हस्पिटल भी है हमारे यहाँ गाँव में भी है झोला छाप डॉक्टर भी है गाँव में और कुछ दस पाँच किलोमीटर दूर में भी काफी हॉस्पिटल है हमारे यहाँ काफी लोग मतलब देखते हैं कि मतलब दवाई ववाई पर निर्भर हुआ इस समय तो सभी मतलब दवाई पर ही निर्भर हो गए इस समय कोई काम करना चाहता ही नहीं है मैंने पहले के लोग क्या थे मेहनत करते थे शरीर उनका फिट रहता था अब तो चाहते है कि बस हाथ पैर ना हिलाना पड़े बन बनाना भी ना पड़े बा बस बना बनाया मिल जाए खाए खा के बस मोटे हो रहें बीमारी पाल रहें इस समय तो प्राइवेट डॉक्टर अच्छा पैसा काट रहें कोई ना कोई बीमारी जैसे सूगर हाई ब्लड प्रेसर यही सब सारी बीमारियाँ हो रही है हार्ड वार्ड अब तो सारा खेत में भी जो भी बीज बोते हैं अब तो पै पहले जैविक खाद देशी खाद डालते थे अब तो क्या सब ये यूरिया फुरिया डाई वाई सब डाल के मतलब पैदा हो रहा पैदा हुए आजकल के जो भी अनाज बोए वो भी वही है खाद से पैदा होते हैं दवा से जो बीमारी के लक्षण है तो बीमारी हमारे शरीर में भी आ जाती है काफी हद स्वास्थ्य केंद्र हमारे यहाँ तो काफी अच्छा है सुविधा उनकी सुविधा उनकी जरूरत पड़ने पर सो जो भी एम्बुलेंस है सरकारी वो हमें फोन करने पर प्राप्त हो जाती है वहाँ जरूरत पड़ने पर हम सब काफी हद तक मतलब वो है स्वास्थय केंद्र

स्वास्थय के बारे हमसे ज्यादा मतलब हम लोग को ज्यादा वो है कोई मतलब हमें परेशानी नहीं होता हॉस्पिटल हमारे यहाँ काफी नजदीक में भी है बड़ी हॉस्पिटल दूर है जो हमारे जिले में एक हॉस्पिटल बड़ी है हम सदर जौनपुर जिले में जो यहाँ नहींं होता इलाज तो फिर उसमें जाना जाते हैं प्राइवेट में जाते हैं तो काफी खर्चा हो जाता है मोटा पैसा ऐंठते हैं काफी हम तब जो है इस वजह से हम तो कहते हैं मेहनत करें फिट रहें मेहनत करने से हमारे के शरीर के जो भी बीमारी काफी हद तक ठीक रहती है